हॅलो हां म्हाका न्ही म्हज्या फोनाचेर मोबायलाचें बील आयलां म्हयन्याचे जे आमी पयशे भरतात पळय तें हय हय करॅक्ट तें बील पे करपा खातीर म्हाका कांय गजाली विचारपाच्यो आशिल्ल्यो ज्यो म्हाका तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय हे सगळें जे म्हयन्या भराचे आमी फोनाचे पयशे भरतात ताजो प्लॅन आमकां कसो मेळटा आनी सगळ्यांत बरो प्लॅन खंयचो हें आमी कशें वेंचून काडप हातूंतल्यान आं बरें हय तर हे जे पयशे लायतात पळय एस एम एस जावं एन्डलेसली कॉल करप जाय तितलें उलोवप हें सगळें खंयच्या प्लॅनान मेळटा आं बरें बरें कळळें कळ्ळें कळळें हय जाल्यार म्हाका जर इनफायनायट कॉल्स जर म्हयन्याक घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका खंयचीय सर्वीस बरी हां आनी ह्या म्हयन्याचें जें म्हजें बील प्लॅन आयलां पळय तें म्हाका गुगल पे वेयल्यान कशें पेमेंट करपाचो आनी पयशे कशें भरपाचें हें कशें कळटलें हय म्हज्या मोबायलांतल्यान म्हाका एक नोटिफिकेशन आयलां जातूंत म्हाका म्हटलां की म्हजें जें बील आसा पळय फुडल्या म्हयन्याचें ताजे अमक अमीक अम अमूक अमूक पयशे आसात हय हय आतां तें कशें भरप आ रिचार्ज म्हणून आसा गुगल पे हा बरें बरें बरें बरें पळयता आनी करता तें बरें